मेरा ना बड़ा बधियै ऐक्सपीरियंस जेल्लै में अपनी नैक बैंड आह्ले रीयल मी दे एयर फोन खरीदे एह्दे च नोइज कैंसलेशन फैसलिटी ऐ मतलब जेह्ड़ी सस्ती चीज़ होंदी उसी कन्न च पान्ने मतलब अस ओह्दे कन्नै न एयर इंफैक्शन होई जंदी ऐ ते कन्न गी आराम बी दिंदे ज्यादा ज्यादा वोलियम बी नी करी सकदे ते जियां अस लोकें गी करदे न मतलब लोक आंटी आई कोई घर इयां फालतू दा भाशन देना लग्गी ओह्दे कोला बी छुटकारा होई सकदा ते मतलब बंदा अपने मगन बी रेही सकदा बस कन्न गी टूटियां पाई ओड़ियां अस दुनियां कोलां कट आफ होई सारा